रुट्टी जिसलै मते जनें दी बनानी होऐ ते फिर मतियां चीज़ा गा बालने पौंदियां गैस बी बालना पेई जंदी फिर हीटर बी लाना पौंदा ते चुल्ल बी बालन्ने पेई जंदी कि'यां कि असें गैसे दी बचत करना बी जरूरी होंदी ते चुल्ली पर थोह्ड़ी रुट्टी जल्दी बी बनी जंदी ते कन्नै चुल्ली दी रुट्टी सोआद बी होंदी ते कन्नै पाचन बी होंदी ते रुट्टी चुल्ली बनानी होऐ ते ओह्दे कन्नै गैस पर रुट्टी बनानी होऐ ते इक्क ते बाद्धा खर्चा औंदा ते चुल्ली पर बनानी होऐ ते साढ़े ग्रांऽ च लकड़ी बालन बथेरा होंदा ते अस जादै चुल्ली पर गै रुट्टी बनाई लैन्ने ते अस कुसै लै हीटर बी इस्तेमाल करी लैन्ने जे टैम होऐ बिजली होऐ तां हीटर बी इस्तेमाल करी लैन्ने इंडक्शन बी लाए दा ते जैदा उ'आं अस चुल्ल गै बालने होन्ने कि'या चुल्ली दी रुट्टी शैल होंदी सारे सेआनै साढ़े पैह्लें दे दादियां सस्सां मावां सारियां चुल्ली बनांदियां होंदियां हियां असेंगी चुल्ली दा गै जैदा भ्यास ऐ ते चुल्ली पर रुट्टी बनानी होऐ ते मते जनें दी बनानी होऐ ते जल्दी बनी जंदी कन्नै ते चुल्ली पर अग्गें ते चुल्हे पर होंदा हा पिच्छें बी चुल्ला रक्खे दा होंदा हा ओह्दे पर सब्ज़ी तड़के पा फटाफट ते फुल्कै उत्थें सब्ज़ी उद्धर पिच्छें करी लैओ फुल्कै अग्गें बनांदे जाओ जल्दी बनी जंदे ते कन्नै टेस्ट बी होंदी कन्नै पाचम बी होंदी शैल होंदी रुट्टी ओह् चुल्ली दी अस थोह्ड़ा जादै चुल्ली दा गै इस्तेमाल करने होन्ने ते मती जल्दी बनी ओह् ते अस गैस बी उ'आं थोह्ड़ी घट्ट गै बालनै कि'यां भई गैस दा थोह्ड़ा ओह् होंदा केह् आखदे उस्सी जैदा होई जंदा गैस दा खर्चा जैदा होई जंदा इन्ना हारी ते बचत होई जंदी गैस पर जे चुल्ली बनानी होऐ ते कन्नै जल्दी बनी जंदी ते गैस दी बचत होई जंदी जेह्ड़ी ओह् बचत होंदी ओह्दे आस्तै अस अपना राशन बी जैदा पोआई लैगे होर जैदा अच्छा बनी जाओ सानूं ते अस इं'या थोह्ड़ा जल्दी बनाने आस्तै रुट्टी दौ तिन्न चीज़ां बालियै अस जल्दी जल्दी रुट्टी बनाई लैन्ने जेल्लै मते गैस्ट आए दे होन